बाजारांतलो जो रेडीमेड कपडो आसता तो मशिनांचेर स्टीच केलो वता बट जर तर आमी घरा हँडमेडचो कपडो आसा तेका जे लोक सगळे एकठांय येवन ते करतात प्लस तितून ते मशीन्स हाय बरी हाय क्वॉलिटी मशीन्स यूज करना बेश्टी सारे सारी मशीन्स यूज करतात